लड़की के पहनावापर अहाँ किछु अपन विचार दऽ सकै छी लड़की के पहनावापर कोनो रोक टोक नहि होबाक चाही कियाक तँ पहनावासँ ककरो कोनो क्वालिफिकेशन के कोनो क्वालिफिकेशन मायना नहि राखै छै चाहे ओ सूट पहिने चाहे स्कर्ट पहिने किछु भी पहिने लेकिन सब लिमिटमे होबाक चाही